वर्तमान विहाननि सां ऐं जुड़े रहण जे लाइ जेतिरियूं बि तव्हां जी क्षेत्र भर शहर भर में प्रदर्शनियूं लॻदियूं आहिनि ऐं जीअं लखनऊ महोत्सव थी वियो ऐं तव्हां जो अवध शिल्प ग्राम महोत्सव थी वियो ऐं तव्हां जो जेको आहे गोमती नगर में स्टेडियम जे पासे तमामु अहिड़ी सांस्कृतिक जेकी आहिनि कुझु हलंदी रहंदियूं आहिनि तव्हां जी प्रतिस्पर्धाऊं हूंदियूं आहिनि प्रतियोगिताऊं हूंदी आहिनि या पंहिंजे लखनऊ जे चौक पासे रूमी दरवाजा पासे या भूलभुलैया पासे कॾहिं न कॾहिं हेड़ी हेड़ी प्रदर्शनियूं हलंदी रहंदियूं आहिनि जंहिं में असांखे फ़ोटो पंहिंजो जेको खिचण में या उन सां संबंधित जेका बि फ़ोटोग्राफी तव्हां जी खिचणी खपे या जेके प्रदर्शित करिणी खपे उन जो शौक़ु रखंदा आहियूं उन खे नए नए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ते ऐं विझंदा रहंदा आहियूं ताकी जेतिरा बि आहिनि असांजे द्वारा जेतिरो बि असां सां थी सघंदो आहे असां उन शइ खे प्रमोट कंदा आहियूं